हांवें आयकेएस स्टोरानसून एक बरी नायफ विकत घेतलेली आनी एक म्हणजे नायफ ती एकदम दिसपाक खूब अक्ट्रैक्टिव आसा आनी जो शेप बरो आसा दुसरें म्हणजे ताका फुडें अशें पॉयंट पॉयंटर असो बरो आसा ताका लागून अशी ती कितेंय तरी ती पियर्स करूंक जाय जाल्यार एकदम बरी पडटा आनी ती आ तीची धारय एकदम बरी आसा तर हांव त्या नायफ ती म्हजी आम आ खूब खूश आसा केन्नाय